कलाकृति के एक टुकड़े को ऐज़ ए प्रोफेशनल मुझे है ना एक व्यावसायिक तौर पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जैसा कि मुझे अगर वो काम आता है तो मुझे टाइम उसे पेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं फटाफट से कर पाऊँगा जबकि अगर ऐसे मैं अगर उस चीज़ के बारे में नहीं जानता या पेंट करने में दक्ष नहीं हूँ तो उस चीज़ को करने में मुझे बहुत कठिनाई होगी और बहुत टाइम लगेगा ये बात सत्य है ये जैसे कि एक ये एक प्रोफेशनलकारी पेंटर होता है वो उस टाइम को उस चीज़ को करने में बहुत कम टाइम लगाता है ऐज़ ए मैं एक ऐज़ ए विद्यार्थी मैं इस चीज को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा और ये बात आप समझ सकते हैं